हेलौ अह औ जोंहानियाथ' स्टार मोनदों एबार सेभेन्टि नाइन पार्सेन्ट ओइटि मोन्नोनो दुइ नम्बरल'सो नोंसानियालाय एह ओम जोंहाथ' जोंहा माबाखौनो होनोसैदां मा होनो प्राइभेटावनो होनोसै हाईयार सेकेन्दारि एनट'नियाव नोंस्रालाय जोंहानियाबोथ' बिदिनो होनदों नाथाय आं थांनो होआ खाथियावनो थानो होगोन आं खाथियावनो बे हरनोसै खोमा दां ज'नो हरनोसै दां बे प्राइभेट स्कुलाव खाथिनियाव टाउननियाव ओम ओमफ्रायलाय नोंसोरहालाय साइन्साव होगोन ना आर्टसाव होगोन जोंहानियाथ' साइन्साव लानो होनदों साइन्सावनो होनोसै नामाथाय गावनि लुगैनाय बायदि ओम मोजां रायलायनानै होनांसिगोन बोरै बोरै टिउसन दंना गैया माया बैयाव टिउसनफोर लायो ना लाया साइन्सावबोथ' टिउसन होनांगोन्ना ओम आरो अह बेना ओइसानिया अह होजायो बेयावनो होजानायालाय खिथाबफोराबो बिराद दाम लायो माथो साइन्सनिया ओम दुइ थिनि हाजार गाहाम गांसे खिथाबावनो ओम फरायनायाथ' मोजां दा नोंसोरनियाबोथ' रिजाल्टाबो एफा बिदि मोनदोंबा टिउसन स्कुल खमावथ' टिउसनखौनो लानाय जायासै नोंसोरनियाबो जोंनियाबो

है जोंहानियालाय बिदिनोसै फोरोंबायना न'आव बाहाय ओम जोंहानियाबो होम्बाबो आं बाहाय बान्दोलाव दोनबाय ना ओंखायसो नङालाथ' आगोलाव मोजां फरायनायबा मोजां मोनबावगौमोन बियो ओइटिखौनो मोनाखै ओम आर्टसावबो मोजांसो जागोन खोमा दां दानियालाय माथो आर्टसावबो बुहुथ साख'रि मोनो ओम मासटार हारि मोनदों आर्टसावनो इसां ए पि एस चि इउ पि एस चि पास खालामगासिनो मानसिफोरा गिनोबो ओंखारो साइन्स ओम साइन्साव लानानै जुदि गोरों गोरों लानासिनानै उनाव हाया जानानै रिजाल्टा हामा जाबा हाईयार सेकेनदारियाव लासिंसिं जाया बिमा बिफाया ओंखायनोथ' आंबोथ' साइन्साव होनो लुगैदों ओमफ्राय गथ'आबो साइन्साव लानो लुगैदों ओमफ्राय आर्टसावबो सानदों आङो बाहाय नायनोसै ओम जोंहानि फिसाला गागेबा थांबाय रिजाल्ट होनाय लोगो लोगो खारखाबाय महाबा ओम दे होमबालाय रायलायनोसै उनाव माहा हरो माहा हरा नोंस्राबो रायलायदो ओम दे दे